हय केनी शोपार लागला हय सद्याक आमच्या शोपार फरसाण खूब चलता मिक्स फरसाण चोकऱ्यो बी तशें ना जाल्यार तुमका लाडू मिक्स मिठाई आसा लाडू आसात काजू बर्फी आसा तुमकां लाडू जाय आशिल्ली न्हय ओके

जाल्यार तुमकां अशे वाटपाक जर वचत जाल्यार तुमकां कचोरी बऱ्यो आसा बनाना चिप्स व्हरपाक जाता ये सगळें पांच पांच किलो तुमकां जाय तितले अवेलेबल आसा आनी अरांवड दोनशें अयशीं रुपया रेट आसा पर के जी तुमका वाटपाक ह्यो गाश्टी बऱ्यो ज्यो दरपाक मेळटा

खास आमची चकरी आनी मिक्स फरसाण चकरी आनी मिक्स फरसाण ये लोकांक खूब आवडटा आमचे सद्याक रेट टू फोर्टी के जी आसात तुमी जर बल्क बाय करतां जाल्यार मागीर आमी रेट नोगाशियेट करपाक जाता

हरशी तशे आमचे लाडू आसा लाडू आमचे बुंदीचे आसा आनी शेवाचे आसा आनी ना जाल्यार मोतीचूर मेळटले बुंदी लाडू आनी शेव लाडू आसा ते दोनशें रुपया किलो तुमकां सायज शोपार येवन चेक करचे पडटले खंयचे जाय ती आनी मोतीचूर किलोन जर वाटपाक बरे जाय जाल्यार एक किलोक पांच ते बरे चाळीस रुपया एक लाडू पडटा आनी तुमकां जर बॉक्स पेकिंग जाय जाल्यार चार रुपया एक्सट्रा पडटा ताजे आनी एक दोन तीन दीस तुमी ओडर दिल्यार पूरो हय आनी जर तुमकां मोतीचूर जाय मोतीचूर सादे आमचे दोनशईं अयशीं रुपया किलो आनी पियोर घी आसा ते पांचशें साठ रुपया किलो एक चार दीस बी उरतां हय तुमी ती हय दितात जाय जाल्यार तुमकां दितात आमी तुमी बाकी इनक्वायरी शोपार हय शोपार येवन केल्यार जाता फुडली इनक्वायरी ओके येस थॅक्यू